सत नवम्बर ॿ हज़ार चोवीह अठी फरवरी उणिवीह सौ छियासी ॿारहीं मए ॿ हज़ार ॾह पहिरीं अप्रैल उणिवीह सौ चारि अरिड़हीं दिसम्बर ॿ हज़ार तेरहं